ہندوستان ايک رسموں اور رواج والا ملک ہے يہاں مخلتف روايات كے ماننے والے لوگ رہتےہيں ان كا لباس پہننے كا اسٹائل ايک دوسروں سے بہت مختلف ہے ہندوستان کے فيشن ايبل ہونے كا اثر پرانے زمانے اور پرانی تہذيبوں كى قديم باقيات سے مل سكتے ہيں آبادى كے بعد ہندوستانى فيشن انڈسٹرى ميں اور ماركيٹ ميں آ رہى ہے جس كى وجہ سے ہندوستانى لباس كے انداز ميں تبديلى آئى ہے ساڑى اور شلوار قميص پہننے كے انداز بدل گئے ہيں نور خطے كے لحاظ سے زيادہ کاسموپولیٹن ہيں بلاؤز كے مختلف اسٹائلز جيسے كٹورى اسٹائل ہالٹن نيک بیک بٹن والے بلاؤز آئى نيک بلاؤز پيڈى پسٹين والے بلاؤز وغيرہ خواتين ميں ہاٹ فيورٹ بن چكے ہيں بلاؤز كى اوسط كى لمبائى ميں كمى آ گئى ہے ساڑيوں كو زيادہ تر روايتى بيگ پلو اسٹائل يا گجراتى اسٹائل ميں پہنا جاتا ہے ہندوستانى فيشن منظر اس كى فلموں سے بہت متاثر ہے مثال كے طور پر ممتاز اسٹائل كى ساڑى جو پرانے لباس كى ہيروائن ممتاز سے متاثر ہے يہاں ساڑى جسم كے گرد مضبوطى سے لپٹتى ہوتى ہے يہاں تک شلوار اور قميص كا تعلق ہے اس لباس كو متعيد انداز اور نمونے ديے جا سكتے ہيں مثال كے طور پر قميص لمبا چھوٹا ايل لائن ساكٹ لائن ٹائٹ وغيرہ ہوسكتا ہے اسى طرح كی تغيرات شلوار كے ساتھ ساتھ دوپٹوں ميں بھى كيے جا سكتے ہيں قميص كے جديد ورزن كو كُرتى كے نام سے جانا جاتا ہے اسے جينس پتلون يا چوڑى دار كے ساتھ جوڑا جا سكتا ہے اس نے ہند مغربى لباس كى شكل اختيار كرلى ہے مغربی ممالک ميں بھى لوگوں نے كرتياں پہننا شروع كردی ہے ميرے حساب سے آج انڈيا مطلب ہندوستان بہت زيادہ متاثر ہو چكا ہے جو كہ اسے اپنے پرداداؤں يا اپنى پرا پرانى روايتوں كو نہيں چھوڑنا تھا مغرب كا كلچر ہميں نہيں اپنانا چاہيے ميں آج بھى اپنے پرانے پيڑھيوں كے جيسے كپڑے پہنتا ہوں نہ زيادہ پرانے نہ زيادہ نئے فيشن ايبل ميں نارمل ڈريس پہنتا ہوں اور ميں زيادہ تر كوشش كرتا ہوں ميڈ ان انڈيا ہی كپڑے لوں جو كہ ہمارے انڈيا كے ليے بہت اچھا ہے اور ميں زيادہ تر كُرتا پہننا پسند كرتا ہوں